ڈاک ٹکٹ جو ہے وہ جمع کرنے میں ہمیں بہت سے تاریخی فوائد ہے اور یہ ہمیں بہت سی پرانی چیزوں کو یاد دلاتا ہے جو کہ اس بات میں مثالیں موجود ہیں کہ جو سکے ہوتے ہیں وہ پہلے ہوتے تھے یہ ڈاک ٹکٹ کسی بھی ملک محکمہ یعنی ڈاک کی جانب سے جاری ہوتے ہیں جو قدیم عمارات یا مقامات تاریخی شخصیات زیر خزر انواع وغیرہ موضوعاتی ڈاک ٹکٹ کسی مخصوص واقعہ یا سالگرہ کی یاد تذکرہ بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی اسی وجہ سے موضوعاتی ڈاک ٹکٹوں کو اور یادگار ڈاک ٹکٹوں کا فرق مبہم ہیں یا اکثر انہیں دیکھا کیا جاتا ہے یادگار ٹکٹ ڈاک ٹکٹ ہے جو کسی مطلب کسی واقعات یا حادثات میں یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پہلے ہوتا تھا جو اب نہیں ہوتا ہے